हे हाॅर्स आपल्या रायडरा बरोबर कम्युनिकेट कशें करतात म्हळ्यार बाॅडी लेंग्वेजीतल्यान खुबशे हिन्ट्स आसतात जे हाॅर्स आपल्या रायडराक दिता आनी रायडराक रायडराची गरज आसता की तांणें ती हिन्ट जे हाॅर्स दितात तें समजपाक सो हाॅर्सीस आपल्या बाॅडी लेंगवजीतल्या थ्रू कितले आपले इमोशन्स आनी इंन्टेंन्शन्स ओर आपलें कितें फिजीकल स्टेट कशी आसा पळय ते एक्प्रेस करपाक सोदतात पूण रायडरांनी तें सारकें बारीकेंतल्या बारीकीन पळोवन पळोवपाचें पडटा की तो कितें एक्जेक्टली सांगपाक सोदता पळय तो सो एक्चुली खंय ना म्हळ्यार ताच्या हाॅर्साच्या फेशल एक्प्रेशनांतल्यान कळटा तोंडाक पळयल्यार कळटा कानाचे पाॅजिशन आसता तें पळयल्यार कळटा शेपडीचें पाॅजिशन पळयल्यार कळटा सो ओवराॅल तेची रावपाची स्टायल तें पळोवन कळटा सो जेन्ना म्हळ्यार एक्जांपल दिलेंं म्हळ्यार सपाॅज जर कान ताचे फुडें आसा जाल्यार तो सामको इंट्रस्ट आसा त्या हाॅर्साक इंट्रस्ट आसा आनी एटेंन्टीव आसा तो कितें कितें सांगता पळय तें एटेंन्टीव आसा हें कळपाक हें रायडराक हें रायडराक कळटा सपाॅज अशें फाटल्यानशें आसा कान फाटल्यानशे आसा जाल्यार तेका राग आयला ओर तशें कितें रायडराक समजूं येता हे जशें दोळे सपाॅज सारके रिलेक्स शे दोळे दिसता जाल्यार तो काम आसा तो हॅपी आसा तसो आनी जेन्ना दोळे मोठ्ठे करतात पळय तेन्ना ताका कित्याचो तरी ताका भंय आसा फुडें कितें येतलें ताचो तेका भंय आसा सो ही सगळी गजाल रायडर सेन्स करूंक शकता जेन्ना हाॅर्स चलयता तेन्ना हें सेन्स करूंक शकता सो आनी जशें आतां रायडरूय हाॅर्साक कोम्यूनिकेट करूंक शकता म्हळ्यार कशें आपल्याच्या हातान कम्यूनिकेट करूंक शकता पांयान कम्यूनिकेट करूंक शकता मागीर बस बशिल्ले सीटार तो कसो हालोवन कम्यूनिकेट करूंक शकता ओर आवाज दिवन कोम्यूनिकेट करूंक शकता अशें खूब सोर्सीज आसात अशें खूब वे आसा की ते हाॅर्स रायडर आनी हाॅर्स कोम्यूनिकेट करूंक शकता